राजस्थान में शिक्षा खे व बढ़ावो ॾियण लाइ घणेई अहिड़ा कार्यक्रम कियल आहिनि की मां कहिड़ो बि ॿारु अशिक्षित न रहे जीअं त सरकार सरकारी स्कूल खोलिया जंहिं में ॿारनि खे विझो त ॾाढी फेसेलिटी बि थी मिले ऐं ॿार खे का बि हिकु रुपयो बि फीस जो नथो ॾियणो पए ऐं सुठी पढ़ाई जी बि सुविधा आहे हुननि खे उते स्कालर्शिप बि थी मिले साई न नवीं क्लास खां पोइ साईकल बि थी मिले ऐं अगरि सुठा मार्क अचनि था त कंप्यूटर लैपटॉप जहिड़ियूं सुविधा बि मिलनि थियूं अगरि के ॿारु नथो पढ़ी सघे त उन खे स्कॉलर्शिप बि ॾेई था सघनि उन्हनि खे किताबूं बि मिलनि थियूं ऐं अहिड़ी घणे ई सरकार फेसेलिटी कई आहिनि की अॼु कल्ह जो युगु अॼु कल्ह जा ॿार पढ़ी सघनि ऐं कहिड़ो बि ॿारु अशिक्षित न रहे उन्हनि जी मदद जे लाइ घणेई ट्रस्टूं ठहियलु आहिनि जेके स्कूल जी मदद कंदियूं आहिनि ऐं स्कूल ॿारनि जी मदद कंदो आहे ट्रस्ट ॿारनि खे पैसा बि मिलंदा आहिनि